ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہ سیمانچل جو بہار کا ایک بہت مشہور و معروف علاقہ ہے سیمانچل کے اس علاقے میں ہم پورنیہ ضلع میں رہتے ہیں اور پورنیہ ضلع اپنے کھیتی باڑی اور زراعت کے لیے بہت مشہور و معروف ہے پورنیہ ضلع میں لوگ مختلف فصلوں کو اگاتے ہیں اور اس کی کھیتی کرتے ہیں ہمارے یہاں کسان اپنے فصلوں کو فروخت کرنے کے لیے دو طریقے اختیار کرتے ہیں ایک تو لوکل تاجر ہوتے ہیں وہ کسانوں سے غلہ خرید لیتے ہیں اپنے گھر پر ہی کسان کے پاس سے وہ اس کے گھر پر جا کر غلہ لیتے ہیں اس کو اس کے گھر پر ہی غلے کی قیمت مل جاتی ہے پھر وہ تاجر مختلف کسانوں سے غلہ خرید کر ایک جگہ جمع کرتا ہے اور اس کو اسٹور کرتا ہے پھر مناسب وقت پر اس کو اچھے داموں میں بڑی منڈی میں جو گلاب باغ کے نام سے مشہور ہے وہاں لے جا کر اس کو فروخت کر دیتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے اگر غلہ بہت زیادہ ہے فصل بہت بڑی تعداد میں ہے تو کسان خود ہی اس کو گاڑی میں بھر کر بڑی منڈی جو ہمارے علاقے کی سب سے بڑی منڈی منڈی ہے کہلاتی ہے جس کا نام گلاب باغ سے ہے اس میں لے جا کر فروخت کر دیتا ہے وہاں سے وہ غلہ دوسرے ریاستوں اور مختلف جگہوں پر منتقل کیا جاتا ہے